ہیلو السلام علیکم کیا میری بات الکریم ریسٹورنٹ سے ہو رہی ہے جی میں عفان احمد بات کر رہا ہوں آج تقریباً دو گھنٹے پہلے میں نے آپ کی ریسٹورنٹ سے بٹر چکن آرڈر کیا تھا لیکن مجھے ابھی تک وہ آرڈر نہیں ملا ہے اور ڈلیوری پارٹنر میری کال بھی نہیں اٹھا رہے ہیں میں نے ان کو بہت بار کال کری ہے اس لیے پریشان ہو کر میں نے فیصلہ کیا الکریم ریسٹورنٹ سے بات کر کے معلوم کروں کہ وہ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں آپ پلیز معلوم کیجیے اچھا ڈلیوری پارٹنر جام میں پھنسے ہیں تو کتنی دیر میں وہ آئیں گے جی دس منٹ میں آئیں گے ٹھیک ہے آپ ان سے کہیے کہ وہ میری کال اٹھائیں تاکہ میں ان کو اپنی لوکیشن بتا سکوں بہت بہت شکریہ